तुमकां समज हिंदू धर्मा बद्दल कितें जाणपाक जाय जाल्यार तुमकां एक बूक येता श्रीभगवदगीता ती तुमी वाचपाक जाय कित्याक त्या भगवदगितान न्हय सगळें आसा कित्याक आयज कितें घडतलें फाल्यां कितें घडतलें सगळें तुमचें कितें लायफान कितें प्रॉब्लम आसा कितें त्रास आसा तें सगळें तातूंत स्पश्ट केल्लें आनी सांगिल्लें आसा की तूं सोल्व करूंक शकता तशेंत न्हय एक स्टोरी आसा काणी आसा थंयसर की एकलें चेडूं आशिल्लें तें आपल्या असल्या पॉयण्टार आयिल्लें की तें मरूंक सोदतालें तें ताका मागीर कोणी सांगलें तूं भगवदगीता वाच आनी ताणें भगवदगीता वाचली ताणें ताज्या लायफान ताका हें गावलें गायडन्स गावली ताका तें आतां खूब खूश आसा तुमी पळोवंक गेल्यार कित्याक आतां न्हय इंडियान न्हय जितले लोक भगवदगीता वाचना न्हय तितके भायरचे देशान वाचता कित्याक आतां लोक कितें करता भायर गोंयचे इंडियाचे लोक कितें करता त भायले फॅशनी इंडियान घेता जशें की कपडे घालप हें करप मॉडलींग करप आनी भायरचे लोक कितें करता आमच्या कल्चरा बद्दल जाणून घेतात जशें की आमचे हिंदू धर्म सनातन धर्म खूब धर्म आसा तसो खूब ऑर्गनायजेशनूय आसा गड हा ते आमच्या धर्मा बद्दल शिकयता पूण आमच्या इंडियन जान आमी इंडियन आमच्या धर्मा बद्दल शिकना तशेंत आतां समज आमी इंडियनानी आमचीं गीतां वाचलीं आमची आमची जी नॉलेज आसा न्हय ती खूब व्हडली जातली ज्ञान आसा तो खूब वाडटलो पूण आमी हिंदू आसा ते वाचूंक सोदना बट भायले वाचूंक घेता तें आमकां शिकोवंक जाय की जी कितें भगवदगीता आसा न्हय ती एक असली एक मान्य बूक आसा की तुमी सगळें तुमकां गावतलें